میں اسکول میں پڑھتی ہوں میں اسکول کے بعد کالج جانے لگی کالج میرا ختم ہونے کے بعد میں جب نوکری کرنے لگی نوکری میں مجھے دلچسپی لگتی ہے مجھے ٹیکسچری کا بہت شوق ہے میں اسکولس میں استاد ہوں مجھے یہ نوکری کرنا بہت پسند ہے میں یہ دلچسپی سے دل لگا کر کرتی ہوں بچوں کو پڑھانا لکھانا اور سمجھانا مجھے اچھا لگتا ہے مجھے بہت سارے نوکریوں میں سے یہ نوکری بہت اچھی لگتی ہے میں پی جی پڑھی ہوئی ہوں مجھے کوئی جاب پسند نوکری پسند نہیں آتی یہی پسند آتی بچوں کو پڑھانا اور لکھانا انہیں سمجھانا سمجھانے کے طریقے کھیل کھلانا یہی پسند آتا ہے مجھے